यह बात उस समय की है जब मैं दसवीं कक्षा में था उस समय हमारी हिन्दी की शिक्षिका ने हमें गृहकार्य दिया कि सबको पाँच पन्ने पाठ लिख कर लाना है अपनी पुस्तिका में तो मैं घर गया और मैंने पाँच बजे से सात बजे तक बैठकर अपनी पुस्तिका में पाँच पन्ने लिखे और मैंने जब अवलोकन किया तो मैंने पाया कि मैंने वह अपनी पुस्तिका जो थी सामाजिक विज्ञान की उसमें लिख दिए थे उसके बाद मैंने अपनी गलती को सुधारने के लिए अपनी हिन्दी की पुस्तिका निकाली और उसमें रात बारह बजे तक लिखते रहा जिसके कारण मेरी गलती ठीक हुई और मुझे दूसरे दिन डाँट नही पड़ी